हेल' आं नोंथांमोननाव दाखालिसो मोनसे गारि बुक खालादोंमोन आङो सिलंआव थांनो फैदोंमोन आमफ्राय बे गारिखौ माने आंनो दा नांफिनगौ जादों थारमाने बेनि माबाखौ आं नामखौ गोसोआव गैला बिनि थाखाय अननानै आंनो बै द्रायबारखौ नांफिनगौ जादोंमोन अननानै नोंसोर आंनो बे द्रायबारखौ बा गारिखौहाय आंनो फाथाय हरफिन